हाँ घर में शौचालय है शौचालय से हम लोगों को फ़ायदा ये है कि पौर परिवार को शौचालय जाने में बहुत सुविधा हो गया पहले हम लोग पौर परिवार को अपने खेत पत्थार में जाना पड़ता था कभी पानी है कभी बरसा कभी ऐसे गर्मी है कभी ऐसे कहीं जाना का निकास की जगह है वहाँ आस पास में लोग खेती वाला काम कर रहें हैं तो पैखाना में काफ़ी मजबूरी हो जाता था अब हम लोगों को घर में शौचालय है अच्छा है अच्छा लगता है दिक़्क़त नहीं है किसी प्रकार का जाने रात में पैखाना लगे चाहे दिन में लगे टेंसन नहीं रहता है

आस पास में साफ़ सफ़ाई भी रहता है गंदा नहीं होता है नहीं तो मजबूरी में रात है किसी सब्ज़ी की खेती है लोग मजबूरी में तो बैठना ही पड़ता था दिक़्क़त हो जाता था अब वो सब बात नहीं है हम लोगों को जैसे पैखाना घर बनाने के लिए सरकारी तरफ़ से घोषित किया गया था ये बनवाना है तो बनवाए थे हम लोगों को बारह हज़ार रुपया करके मिल भी गया था हम हम ही लोग को नहीं हमारे समाज में बहुत आदमी को मिला और बनाया लोग और उससे फ़ायदा ले रहा है इससे होता है कि आस पास साफ़ भी रहता है और परिवार के आदमी के किसी प्रकार दिक़्क़त नहीं होता है पैखाना घर से हम लोगों को यही सुविधा है